ہلو ہاں جی ہاں جی جی میم جی میم مِل جائے گی بتائیے کہاں سے پک کرنا ہے آپ کو اچھا میم اچھا میم ٹھیک ہے ٹھیک ہے میم

میم میم پیسے دو ہزار روپیے دو ہزار روپیے میم دو ہزار روپئے لگیں گے اُس میں کیا ہے کہ اپن آپ کو یہاں سے پک کرنے کا پھر پک کرنے کے بعد ہم آپ کو ریڈ فورٹ دکھائیں گے ریڈ فورٹ پورا آپ کو گُھمائیں گے ٹھیک ہے میم آپ کو لگ رہے ہوں گے یہ زیادہ پیسے لیکن ہم آپ کو پورا ریڈ فورٹ گُھمائیں گے پھر سامنے ہمارے یہاں پر بہت فیمس دلّی کی سب سے مشہور مارکیٹ ہے چاندنی چوک ہم وہاں پر بھی آپ کو لے کے جائیں گے اور آپ کہیں گے ہمیں تو ہم آپ کو جامع مسجد بھی گُھما دیں گے میم آپ کو مہنگا لگ رہا ہوگا لیکن میم جو میم نے آپ کو نمبر دیا ہے نا ہم آپ ہمارے بارے میں اُن سے بھی پوچھ لیجیے گا ہم نے اُن کو بھی دو ہزار میں بتائے دیکھیے میم میم میم میری بات سُنیے میں آپ کو زیادہ نہیں میں آپ کے اٹھارہ سو روپیے کر سکتا ہوں اِس سے زیادہ نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے میم سے دو ہزار روپیے لیے ابھی جب میم پچھلے مہینے آئی تھی نا تو ہم نے اُن سے دو دو ہزار روپیے لیے تھے آپ سے ہم کر لیں گے اٹھارہ سو روپئے لیکن میم آپ کو ہم یہ بتا دیں جی میم دیکھیے چلیے ٹھیک ہے میں سترہ سو روپیے میں میم ڈن کر دیتا ہوں میم کتنے بجے آنا ہوگا ابھی آ جا ابھی آنا ہے یا کب تک آنا کب تک آئیں گے ٹھیک ہے میم ٹھیک ہے میم میں دس بجے میں پہنچ جاؤں گا اور آپ کو نئی دلّی ریلوے اسٹیشن سے پک کرنا ہے ہے نا ٹھیک ٹھیک ہے میم میں آپ کو کال کر لوں گا دس بجے میم کتنے لوگ ہوں گے آپ ہی ہیں کہ آپ کے ساتھ اور بھی ہے ٹھیک ہے میم ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے اوکے میم اوکے میم